دہلی میں سب سے اچھا ہاسپٹل اگر آپ بات کریں سرکاری سطح پر تو ایمس ہے ایمس کے اندر تمامی ڈپارٹمنٹ ہے جیسے کہ آپ برین کا ڈپارٹمنٹ لے لے یا اسی طریقے سے ہارٹ کا ڈپارٹمنٹ لے لے گیس کا ڈپارٹمنٹ لے لے گیسٹرولوجی بھی ہے اسی طریقے سے کینسر کا ڈپارٹمنٹ لے لے ٹیوبرکلاسس کا ڈپارٹمنٹ لے لے تو سرکاری سطح پر جو مجھے سب سے اچھا ہاسپٹل لگتا ہے وہ ایمس لگتا ہے پرائیوٹ سطح پر جن ہاسپٹلوں سے میں گزرا ہوں اس میں مجھے سر گنگا رام نے بہت ہی متأثر کیا سر گنگا رام دہلی میں ایک اچھا ہاسپٹل ہے اور اس کے اندر بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہے آلموسٹ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کور کیا جن ڈپارٹمنٹ کو وہ کور نہیں کر سکے ہیں وہ کر رہے ہیں تو مجھے سرکاری طور پر جو ہے ایمس اچھا لگتا ہے اور پرائیوٹ طور پر جو ہے مجھے سر گنگا رام اچھا لگتا ہے یہ میری نہیں یہ میرا نجی اوپینئن ہے